हम लोग पौधों उगाने के लिए काली मिट्टी का उपयोग करते हैं काली मिट्टी से बहुत काली मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है इसमें आलू और सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छे से होती हैं इसलिए हम लोग काली मिट्टी का उपयोग करते हैं और पौधों में हम लोग जैविक खाद और रसायन खाद का भी उपयोग करते हैं खाद पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसलिए खाद जैविक खाद और रसायन खाद दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं इसके अलावा हम लोग यूरिया का भी उपयोग करते हैं पौधों के लिए यूरिया भी महत्वपूर्ण है